असांजे क्षेत्र में घणे कालेज आहिन जेके कला जे रुपनि खे असांखे सेखारे रहिया आहिनि उहे कई तरह जा कोर्स कराईंदा आहिनि जीअं ॿार अॻले वठी अॻले वठी करे हुन कलाउनि खे अॻियां वधाए सघनि ऐं पंहिंजे नालो व रोशन करे सघनि था जीअं नारी कलाकेंद्र ऐं ॿार भारत खंडे इहे ॿ ॿारनि खे नृत्य कला में सुठी जाण ॾई रहिया आहिनि